काणकोण जिल्ल्यांत वर्सा भितर खूब असो बदल जाला म्हणल्यार इनफ्रास्ट्रक्चर इकॉनॉमी हाजेर खूब बदल जाल्लो आसा पयलीं काणकोण हांगा हॉस्पिटल बस स्टॉप आसा तें तें ल्हान आशिल्लें आनी ताजें इनफ्रास्ट्रक्चर सुद्दां बरें नाशिल्लें आतां ह्या वर्साक धा धा वर्सां भितर हांगा इंफ्रास्ट्रक्चर खूब चेंज जाल्लें आसा तशेंच लोकाची इकॉनॉमी सुद्दां वाडिल्ली आसा काणकोण जिल्ल्यांत लोकांची अर्थवेवस्था वाडिल्ली आसा लोक खूब लोक खंय खंय तरी कामांक वता पयलीं कशें आशिल्लें लोक गांवांत रावताले आनी गांवांतलींच कामां करताले आतां तशें ना लोक खंयचें ना घरांतले लोक खंयचोय बेकार म्हूण तो रावना खंय ना खंय गॉरमँट काम सोडून दी प्रायवेट कामांक सुद्दां ते वयतात म्हणल्यार हातूंत भितर लोकांची इकॉनॉमी वाडिल्ली आसा आनी आतां गॉरमँट आसा ते वेगवेगळे जॉब दीत आसात म्हणल्यार जॉब मेळें म्हणटकच लोकांची इकॉनॉमी आसा ती ऑटोमॅटीक वाडिल्ली आसा म्हणल्यार काणकोण वाठारांत इकॉनॉमीक आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराचो खूब बरोसो मोठो बद्दल जाल्लो आसा आणखी बदल जायत जायत आसा म्हणल्यार पयलीं जितल्यो हांगा शॉप्स बी नाशिल्लीं आतां आतां ताज्या परस चड जाल्लीं आसात